हलो हलो की तव्हां मुस्कान दीदी था ॻाल्हायो दीदी ऐं मां पहिरियों त तव्हां खां कपिड़ा सिॿाए चुकी आहियां त तव्हां त सुठा कपिड़ा सिॿी ॾिना हुयव पर हाणे मुंहिंजी ना शादी पहिरों न डिसम्बर में हुई त हाणे छाहे की मुंहिंजे साउरनि वारनि जे घर में कोई बीमार अथनि त हिन करे उहे चाहीनि था की भाई असां जल्द सां जल्द विहांव निपटायूं त इन करे तव्हां खां कपिड़ा सिबराइणा इन त प्लीज़ तव्हां मूंखे जल्दी में सुठे में सुठे नमूने में साड़ी ठाहे ॾींदव हा न न मां कपिड़ो ऐं लेसूं वेसियूं सभु वठी आई आयां जेको बि हुन में मटिरियल लॻंदो पर मूंंखे छाहे की साड़ी वाड़ी पाइणु न ईंदी आहे मूंखे चुड़ मुड़ न विझणु ईंदा आहिनि त मां चाहियां की थी तव्हां मूंखे उन में चुड़ मुड़ ठाही करे सुठे सां नमूने सां ठाहे करे विझी ॾियो ऐं ब्लाउज़ बि हुन जो ओड़े नमूने सां सुठे सां मूंखे सिॿी ॾिजो गला वला वॾा न करे ॾिजो ऐं जीअं मुंहिंजो न पोइ बि कम में अची सघे ईअं न पोइ मुंहिंजी रधि वधि थी वञे त पोइ मुंहिंजी पई हुजे साड़ी हा उहो ई त न मां ईअं ई चाहियां थी की मूंखे साड़ी सुठे नमूने सां सां उ सुठे प्रकार सां तव्हां तयारु करे ॾिजो पर मूंखे न पंद्रहं मए ताणी जल्दी सां तयारु करे ॾींदव अच्छा त तव्हां पोइ मूंखे केॾीमहिल मिलंदव दुकान ते अच्छा ठीकु आहे त पोइ तां ई वेठा हूंदव ॿी कोई छोकिरियूं तव्हां जूं हैल्पर त न वेठी हूंदव न अच्छा हा ऐं अगरि मूंखे इहा वणंदी तव्हां तकिड़ी मूंखे इहा ठाहे करे ॾींदव त पोइ हिन जे अलावा मूंखे ॿिया बि कपिड़ा पिया आहिनि त मूंखे उहे बि तकिड़ा ॾेई सघंदव पहिरों हा त मां नाप तव्हांखे ॾेई वञाव की तव्हां इंची टेप खां पोइ नाप वठंदव मुंहिंजी अच्छा ठीकु आहे दीदी जय झूलेलाल ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे